हलो हाँ सर मेरे को एक गाड़ी बुक गाड़ी किराए पर चाहिए था क्या है ना हम दस लोग जो है ग्वालियर घूमने आ रहे हैं तो हमें दस लोगों के हिसाब से गाड़ी चाहिए हाँ आप मैंने आपको बता दिया कि मेरे दस दस लोग हैं यात्रीगण दस हैं तो उनको लोकल में घूमने के लिए गाड़ी चाहिए थी जिसमें दस लोग बैठ सकें तो उसका हाँ हाँ तो आप उसका उसका किराया क्या रहेगा अच्छा छा दस हज़ार रुपये तो ज़्यादा हो रहे हैं सर नहीं तो आपको तो वो भेजना पड़ेगा ना गाड़ी तो हम तो इश्टेसन उतरेंगे इस्टेसन से आपको गाड़ी भेजना पड़ेगा इस्टेशन पर

हाँ नहीं तो घूमने के लिए चाहिए थी तो नहीं ग्वालियर ग्वालियर में चाहिए आपका किराया थोड़ा देख लो आप कुछ हो जाए तो अच्छा अच्छा अच्छा तो आप तो जी नंबर नोट कर लें मेरा मेरा नंबर नोट रखें मैं आपको कॉल करूँगा ना तब गाड़ी भेज देना हाँ हाँ अच्छा मैं आऊँगा पन्द्रह तारीख़ को हाँ जी ठीक ठीक मैं आपको फ़ोन लगा दूँगा आपको